بائک سمے چلاتے سمے میں سب سے پہلے اپنا سرکچھا رکھنا ضروری ہے بائک تو ہے ہمیشہ ہی صحیح طریقہ سے صحیح بھارت کے لینگویج پہ بھارت کے روٹ کے حساب سے چلائیں بائک چلاتے سمے ہمیشہ اپنا اور دوسرے کا سرکچھا چل رکھیں ہمیشہ اور بائک تو ہیں بائک ہائی وے پہ روڈ پہ چلائیں میرٹھ میں جو بائک چلا لیا میرٹھ میں وہ بائک سمجھیے ہر جگہ چلا لیا بائک گاؤں میں گاؤں کے حساب سے چلائیں روڈ ہائی وے جیسا ہے روٹ کے حساب سے چلائیں بائک روٹ رہے بڑھیا تو چلائیں پچاس ساٹھ ستر اسی نبے سو آپ کی بائک کے حساب سے اسپورٹ بائک ہے تو ریسنگ کر لیجیے ریسنگ میں آپ بڑھیا ہمارے دوست لوگ بھی ریسنگ چلاتے ہیں بائک بڑھیا چلاتے ہیں بائک ہم بھی چلاتے ہیں بائک بڑھیا اور گاؤں کے حساب سے گاؤں میں چلاتے ہیں بائک بائک چلانے میں یہ ہے کہ ہمیسہ اپنا سرکچھا اور دوسرے کا سرکچھا لے کر چلائیں بائک بائک چلانے میں ایک میرا دوست تھا جو ریسنگ ہوا تھا تو اس میں میرا میرے دوست نے بہت اچھے اپنے فسٹ پرائز لے کر بائک چلائیں اور فسٹ پرائز لے کر جیت کے آئیں ریس میں بائک تو ہمیشہ اچھا چلائیں اور آگے کا اور اپنا خیال رکھ کر چلائیں بائک تو مور کٹاتے سمے ٹرن لیتے سمے انڈیکیٹر کا پریوگ کریں ہارن کا پریوگ کریں اور جا کے بائک ایسا چیز ہے جو ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے بائک اپنے حساب سے چلائیں